جی ہاں جب بھی میں قریبی قصبوں یا شہروں کا سفر کرتی ہوں تو مجھے کچھ حفاظتی خدشات ضرور محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ اجنبی جگہ پر چوری یا راستہ بھٹک جانے کا خدشہ تاہم اگر پہلے سے منصوبہ بندی کی جائے اور احتیاطی تدابیر کی تیار کی جائیں تو ان خدشات پر قابو پایا جا سکتا ہے